हेलो क्या बोलूँ आप मेडिकल से बात कर रहे हो मैं शुगर पेशेन्ट हूँ तो मेरी ये दवाइयाँ हैं तो आप बताइए इसको कैसे कैसे लेना है और वहाँ पर एवेलेबल है कि नहीं और इसको कैसे कैसे लेना है वो बता दीजिए मुझे डॉक्टर को दिखाना नहीं है हाँ मुझे डॉक्टर ने मतलब दवाइया लिखी हैं तो आप बता दीजिए कैसे कैसे लेना है हाँ जी ओ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको दोबारा कॉल करती हूँ ठीक है थैंक्यू